आंथ' फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो आङो गामिनि लोगोफोर आरो स्कुल कलेजनि लोगोफोरजों बेराद गेलेयो बेराद मोजां मोनो आं गेलेनो दा बेफोरनि गेलेनाय जायगा एबा गेलेग्रा फोथारफ्रा जोंनि गामियावबो दं स्कुल कलेज गासिबो गामियावनो दं जों बेवहाय थांनानै गेलेहैयो मेट्च गेलेहैयो नायो आं जोबोद मोजां मोनो आरोना फुटबल गेलेनायखौ